जोंनि जोंनि अदालगुरि जिल्लायाव गोबां रोखोमनि धोरोमनि सुबु मोननाय जायो जोंनि बे अदालगुरि हालामाव मा होनो बाथौ ख्रिष्टियान आरो जेइन धोरोम बुद्ध धोरोम बेफोर बायदि थानसालि मोन नुनो मोनो आरो आं बाथौ सिबियारि आरो जों आङो बैसागुखौ बैसागुनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों बैसागु बैसागुआ बर'नि गाहाय फोरबो बर'नि आगु बैसागु बैसागुआव जोङो बैसागो पुस दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो बेखालि जों मोसौखौ जोङो हालदै लाव फान्थाव माला सुनानै गोदोनायाव गानहोयो बेनिफ्राय मोसौनि मोदोमाव जायखिजाया हांगार गोसोमनि फथा फोननाय जायो फोननानै जोङो मोसौखौ दिगलिटि बिलाइजों बुनानै बुज्राव बुज्राव मोसौखौ थुखैयो आरो बेयाव जोङो मेथाइबो खनो मेथाइआनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बारि खनानि एम्बु बंग्ला बायदि जा होननानै जों मेथाइखौ खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो बेनिफ्राय जों मोसौखौ थुखैखांनानै फोथाराव हगारनानै होयो बे सानखालि बेनिफ्राय जोङो आरो मोनायाव मोसौखौ जोङो गोदान रसाजों खानाय जायो आरो बे खालिनिनो जोंहा खुंखा जानाय दोङो जोंनि बाथौआरि सुबुंफोरा मा होनो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो न'फोरखौ साफा खालामखांनानै मेगं खायो जोङो मेगंखौ खानानै जौसे से सेजौसेथा मेगंखौ जोङो बुथुमनानै सङो बेदर अमा बेदर बा जायखिजाया बेदर जा जिजों गोसो बिदों जोङो संनानै जानाय जायो आरो बैसागोनि बे से खालारखालि बाथौआरि सुबुंफोरा मन्दिराव आरज गाबो बोसोर गोदानखौ बरायो आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरानो बे बैसागोआव गाननाय गोदान गोदान जिफोरखौ लायो जेरै गोदान बोसोर फैयोब्ला बिफांनि दालायाव गोरलै बिलाइ खिलियो बेबायदिनो जों बर' सुबुंफ्राबो साफ्रोमबो मोदोमाव सि गोदान जि गानो आरो बैसागोनि नै अक्ट'खालि खालार खालिनिफ्राय जोङो न' न' मागियो बयनिबो न' न' थांनानै मोसा लांनानै रंजा रंजायो बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला बोर गथ' गथाइ गासैबो ज' जानानै बयनिबो नखर नखर खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बैसागुखौ बरायो आरो बैसागोनि खालारखालि जों बैसागोखौ बिदाय बिदाय हरफिनो